फोरबो समाव जोंहा बिदिनो फिथा देयो सिथाव एन्थाब ओमफ्राय मेथाइफोरबो सावो आरो सिंग्रा माल पवा पुल'रि बिदिनो मेथाइफोरबो सङो ओमफ्राय ओंख्रिखौ जोंहा बांसिनानो फोरबोबाथाय अनलाजों मुला ओमफ्राय आलु सङो ओमफ्राय माइरं गोरलैनि ओंखाम ओमफ्राय दालिबो सङो फाजा आलु ओमफ्राय मटर कपि बिदिनो बायदिसिना फाजा सङो फान्थाव फ्राइ कपि हानाय मुला काजि ओमफ्राय बायगन सातिनि ओमफ्राय आलौ बाथोन मैथा बाथोन बेफोरजों जोबोद खहाबो आरो ओंखामा फोरबोनि समाव बुट गाजि ओमफ्राय ओंख्रिखौबो जायो आरो बुटनि अनगायैबो मुरिबो जादेरो जोङो मुरिजों बुजियाजों लगायनानै जाबाथाय गोथावसिन जायो ओंखायनो मुरिजों बुजियाजों लगायनानै जोंहा फोरबोनि समाव मानसिफोर जानो फैयोबाथाय होयो ओमफ्राय ओंखामखौबो जाहानाव फैनाय फोरनो जाहोहरो अनला ओंख्रि दालि ओंख्रि मिरामिस फोरबोनि समाव जोंहा बेदर सङा मिरामिस संनानै पापर एवो पापर एवनानै जाहोहरो आरो